आब हिंदूके मानय छी हमसभ हिंदूसँ जुड़ल छी जेनाकि हमसभ धर्म आओर बहुत करैत छी अपन हिन्दूमे जेनाकि पुजा पाठ केलहुँ सुबह उठिके पूजा पाठ केलहुँ तकर बाद मन्दिर गेलहुँ पूजा केलहुँ ओहिसँ चौरचनकऽ बहुत मानि दैत छी हमरा सभके ढ़ेरिक पाबनि हिंदूके ढेरिक पाबनि होइए लेकिन चौरचनके बेसी मानि देल जाइए जेनाकि उठलहुँ नहेलहुँ धोयलहुँ पूजा पाठ केलहुँ चौरचनके डाली छाँछी धोलहुँ दही परलहुँ तहन सभ पूरीसभ बनेलहुँ साँझ भेल सभ चीज फलसभ सरिएलहुँ सभ चीज चौरचनके सरिएलहुँ साँझकऽ चन्दा भगवान उगल चौठी चाँद तऽ हुनका देखलहुँ फल लएके ओहिसँ हमसभ चौरचन परना तोड़लहुँ पारण केलहुँ तऽ तोड़लहुँ तऽ चौरचनके हमसभ पाबनिमे हिंदूमे बहुत मानि दय छी चौरचनकऽ पूजा पाठ केलहुँ पाबनिसभ केलाके बादमे साँझ भेल ब्राम्हण खुएलहुँ कुमारिसभ खुएलहुँ तखन ई व्रतकऽ तोड़लहुँ चौरचनके